जी जी प्रणाम सर सर हमर घर तऽ भेल आरा डिस्ट्रिक्ट भेल आओर हम आएल छी मधेपुरा जिला सर एतए घुमैके लिए कोन कोन जगह अच्छा छै मन्दिर कोन कोन छै आस्थाके केन्द्र कोन कोन छै आओर शिक्षण कार्यके सँस्था कतए कतए यऽ हायर एजुकेशनके सँस्था कतए कतए यऽ ओसब जानकारी लै ले चाहै छी हम तनिके सर बतेबै ताकि

जी सप्तकोसी जकरा कहै छिए जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी

सर शिक्षण कार्यके सर सर शिक्षण कार्यके लिए कोन कोन जगह छै जे जी

ओ कतना दूरी पड़ि जएतै सर रेलवे स्टेशनसे

जी जी अच्छा ठीक छै सर हमरा जानकारी पूर्ण मिलल ठीक छै सर प्रणाम